گانا گانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور گانا گانا میری ایک ہابی ہے اور مستقبل میں میں ایک سنگر بننا چاہتا ہوں میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے میں گانا اچھا گا سکوں اور ہر وہ کام نہیں کرتا جس سے میں گانا اچھا نہیں گا سکتا تو گانا اچھا گانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا گلا صاف رہے تو اس کے لیے میں روز صبح اٹھ کر کے دو تین گھنٹے ریاز کرتا ہوں اور گرم پانی سے غرارہ کرتا ہوں تاکہ میرا گلا صاف رہے اور میں ہر وہ کھانا کھاتا ہوں جس کی وجہ سے میرا گلا صاف رہے اور وہ ان سبھی کھانوں سے دور رہتا ہوں جس کی وجہ سے میرا گلا خراب ہو سکتا ہے جیسے کہ پیپسی فاسٹ فوڈ کول ڈرنک اور کھٹی چیزیں جس سے گلے میں خراش ہو جاتی ہے تو میں ان سبھی کھانوں سے بچتا ہوں اور گانا گانے کے لیے آپ کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ مکھ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے جس کے لیے میں روز شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈیلی پریکٹس کرتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں اپنے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کو اس کے لیے بھی میں پریکٹس کرتا ہوں